गलांदे न कोई बी कम्म करने शा पैहले अपने बड्डें दी सलाह् लैनी जरूरी होंदा ऐ इ'यां न जदूं मेरा दसमी दा रिजलट निकलेआ तां अ'ऊं ञारममीं चढ़ी ते अ'ऊं सोचादी हून मिकी कोह्के नेह् सब्जैक्ट न जेह्ड़े अग्गै लैंने मिकी एह् समझ नी आ दा के अ'ऊं के फैसला लैं कोह्के सब्जैक्ट लैं ते फ्ही में अपने बड़े गी जेह्ड़ियां भैनां न मेरे जेह्ड़े रिश्तेदारे दे जागत न मेरे कोला बड्डे में उदां शा पुच्छया अपनी ममी कोला पुच्छया अपने घर सलाह् किती के मिकी केह् अग्गे लेना चाहिदा ते सारें अलग अलग सलाह् दित्ती कुसै आखेआ जेह्ड़ा सब्जैक्ट शैल लगदा ओह् लेई लै कुसै आखेआ मैथ लेई लै कुसै आखेआ तूं साइंस लेई लै कुसै आखेआ तूं आर्ट्स लेई लै में अपनी मम्मी गी पुच्छेआ मेरी मम्मी ने आखेआ जो तूं करना चाहंदा तुगी जे शैल लगदा ऐ सब्जैकट ओह् तूं लेई लै ते ओह् जेह्ड़ा फैसला हा ओह् फैसला अ'ऊं लेई नेईं पा नीं ही बड़ा सोचने दा टाइम थ्होआ बड़ा सोचने दा टाइम थ्होआ में बड़ा सोचेआ के अ'ऊं केह्ड़ा सब्जैक्ट ऐ जेह्ड़ा अग्गै चलियै मेरे आस्तै बड़ा फायदे मदं रौह्ग फ्ही में सोचेआ अऊं जो बननी चांहदी मिकी उऐ सब्जैक्ट लैना चाहिदा ते फ्ही में ञारमीं च आर्टस लैता ते मेरी जेह्ड़ी मम्मी ही ते में अपनी मम्मी दी अडबाइस सुनी उ'नें आखेआ के जेह्ड़ा तुकी शैल लगदा तूं उ'ऐ लै ते अज्ज में उ'ऐ लेई लेता अ'ऊं जेह्ड़ा में फैसला लैते दा हा ते ओह्दे उप्पर मिकी कोई बी शक नेईं ऐ